شادی میں لوگ اکثر دلہنوں کو یہ تحفے دیتے ہیں جیسا کہ زیورات کپڑے جیسا کہ سامان گھر کا جو ہر وقت استعمال میں آتا ہے اور رسوئی کا سامان اور جہیز میں دلہنوں کو یہ بھی دیا جیسا ہے گھر کا سامان جیسا کہ پلنگ الماری سنگھار دان میلے دان یہ سب جو گھر کے استعمال میں نئی دلہن کو استعمال کیا جا سکتا ہے